दिक्खो जी मैं डिस्ट्रिक रेआसी दा सिरै कलोनी ग्रां ग्रां पौंदा कटरै कच्छ पौंदा डिस्ट्रिक रेआसी ऐ मैं अपने पराने फसल दी स्हाब सनाना कि अस फसल कि'यां त्यार करदे हे के पैह्लैं असैं बरेहाल बाह्नी डोगरी च बोलदे सौन म्हीना सौन म्हीनैं प्राणै च केह् करदे हे के पंते ई पुच्छना केह् सगण सनाओ अपना ओ पनाह् करने असैं दांदे कन्नै रुट्ट बनाना ते पनाह् करने ई जाना ओ पनाह् शुरू कीत्ते ते असैं बरेहाल बाह्ना शुरू करू नी ओ बरेहाल बाह्नी चार हल देने पैह्लें चार हल देइयै ते म्हीना आई जंदा हा प्राणे स्हाब च केह् बोलदे कत्ता म्हीना केह् बोलदे कदयाला के कत्ता बोलदे हे उसलै कदयाला म्हीनै लास्ट दी असैं कनक राऊनीं उसलै हैल ने हे होंदे हल गै देने ते गुए दा हैल सुट्ट्ना गवें दा गुआ दांदें दा गोहा ओह् सुट्ट्ना असैं ओह्दे कनक लानी ओ कनक होंदी घट्ट ही पर सोआद बड़ा शैल होंदा हा उस्सी अनाजे सुआद शैल हा जिल्लै कनक राह्नी तां साढ़े डोगरी च केह् बोलदे के नवां साल हिंदोस्तान दा साल नवां बसाख बसाख म्हीनै असैं कनक बड्ढना शुरू करूनी कनक बड्ढनी बसाख म्हीनै लास्ट गी बाह्ड्डी मुक्की जानी जेठ म्हीनै असैं कनक गाह्नी खलाड़े बनाने देसी बड़े खलाड़े बनाइयै कनक गाह्नी देसी दांदे कन्नै दांदे कन्नै गाह्नी कनक ओ पुनी पानियै पानी अंदर फिर नाड़के शुरू करुने बाह्ना फ्ही कनक राह्नी मक्क राह्नी असैं कनक नि मक्क राह्नी फ्ही उसलै केह् बोलदे डोगरी च के हाड़ म्हीनै मक्क राऊनी हाड़ म्हीनै मक्क राह्नी ओ गोड्डी करनी बिच रौंगी राह्नी पैह्लै मक्क राह्नी बिच रौंगी राह्नी भिंडियां राऊनियां बिच मांह् तिल ओह्दे बाद मांह् तिल कुल्थ राह्ने तोरी तोरी होइयी पिच्छें तोरी नि होंदी अच्छा एह् राह्ने घरे दियां सब्जियां होंदियां हियां घरे दा फसल घरे दी सब्जी अज्जकल ट्रैक्टरें कन्नै चला दे अज्जकल ट्रैक्टर चला दे अज्जकल हैल चली पेदे बड़ी फसल बी ज्यादै होंदा हां वा ओह् सोआद निं ऐ उसलै एह् गैस जेह्की शुग्गर एह् नेईं ही ऐ ही एह् हून चली जिल्लै हैल चलेआ फ्ही शुग्गर बी शुरू होई गैसां बी लोकें ई शुरू होइयां उसलै गैस गूस नेईं ही ऐ ही मजदूरी करियै फ्ही ध्ड़ीया बी लानी पैदल जाना गड्डियां नेईं ही ऐ हियां पैदल कटरै जाना सीड़ै कलोनी दा कटरै जाना और कुतै दुरै दुरै पैदल जाना ते गैस कुत्थै बननी इय्यां बी कोई गैस नेईं ही बनदी ते फसलें दे फायदे असेंई एह् हे के घरे दा सब कुछ होई जाना फसलें दे फायदे असें उं'दे नै गैस नेईं बनदी ही भो घरे दा होई जाना कनक मक्कां घरे दियां होई जानियां जेह्की मजदूरी करनी ओह् पैसे बची जन्दे हे घरे दा सब किश होई जंदा हा रुट्टी खाने ई घरे दी होई जन्दी ही मुल्लै नेईं ही लैने पौंदी एह् साढ़ा डोगरी स्हाब हा ते मजदूरी बी करदे हे ते फिर बाह्रे बाजा बी बजाना शुरू कीता मैं